ہندوستان کی تاریخ بہت وسیع اور متنوع ہے یہ ملک کئی ہزار سالوں پر محیط ہے اور مختلف تہذیب و سلطنت و ثقافتوں کا مرکز رہا ہے مختصر طور پر یہاں ہندوستان کی تاریخ کی کچھ اہم مراحل بیان کیے گئے ہیں ہندوستان کی تاریخ وادی سندھ تہذیب سے شروع ہوتی ہے جو دنیا کی پہلی بڑی تہذیبوں میں سے ایک تھی بعد ازاں آریہ قبال ہندوستان آئے اور ویدک دور تقریباً پندرہ سو قبل مسیح کا آغاز ہوا مریا اور گپتا سلطنتیں چار صدی قبل مسیح میں موریہ سلطنت نے ایک مضبوط اور مرکزی حکومتی نظام قائم کیا اشوکا دا گریٹ اس دور کے حکمرانوں میں سے تھے بعد میں گپتا سلطنت نے ہندوستان کو علمی اور ثقافتی عروج پر پہنچایا بارہویں صدی میں ہندوستان میں اسلامی سلطنتوں کا آغاز ہوا جن میں دہلی سلطنت اور مغل سلطنت شامل تھی مغل سلطنت اٹھارہ سو سنتاون پندرہ سو چھبیس سے اٹھارہ سو ستاون نے ہندوستان میں فنِ تعمیر ثقافت اور معیشت کو نئے عروج پر پہنچایا برطانوی نو آبادیاتی دور اٹھارہ سو اٹھانوے میں اٹھاون میں برطانوی راج کا آغاز ہوا جو انیس سو سینتالیس تک جاری رہا اس دوران ہندوستان نے اپنی خود مختاری کھو دی اور برطانوی حکومت کے تحت آ گیا بیسویں صدی میں ہندوستان نے آزادی کی تحریک شروع کی جس کی قیادت مہاتما گاندھی شیخُ الاِسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمتہُ اللّہ علیہ شیخ الہند شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمتہ اللّہ علیہ بانی دارالعلوم حجتہ اللّہ فی الارض الامام الاکبر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمتہ اللّہ علیہ حافظ ضامن شہید رحمتہ اللّہ علیہ اور اس کے علاوہ ان کے رفقائے کار اور جواہر لال نہرو سبھاش چندر بوس سردار ولبھ بھائی پٹیل مولانا آزاد اور بھگت سنگھ جیسے عظیم لیڈروں نے کی یہ تحریک عدمِ تشدُّد اور ستیہ گرہ پر مبنی تھی پندرہ اگست انیس سینتالیس کو ہندوستان نے آزادی حاصل کی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا قیام بھی عمل میں آیا یہ تقسیم ہندو مسلم فسادات کا سبب بنی اور لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں ہمارے لیے ہندوستان کے لیے سب سے قابل فخر لمحہ پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کا دن ہے جب ہندوستان نے آزادی حاصل کی یہ لمحہ ہندوستان کی قربانیوں اور عزم کی عکّاسی کرتا ہے مہاتما گاندھی عدمِ تشدُّد اور ستیہ گرہ کی تحریک کے بانی ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزادی دلانے میں مرکزی کردار ادا کیا جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم اور آزادی کی تحریک کے اہم رہنما ہیں وہیں پہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمتہ اللّہ علیہ تحریک ریشمی رومال کے روح رواں اس کے اصل بانی اور اس کے محرّک ہیں امام قاسم نانوتوی رحمتہ اللّہ علیہ دارالعلوم دیوبند جیسے ایشیا کے عظیم درس گاہ کے بانی اور آزادی کے اہم لیڈروں میں سے ہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل ہندوستان کے اتحاد کے لیے کام کرنے والے اہم رہنما تھے یہ لیڈران ہندوستان کی آزادی اور ترقّی میں اہم کردار ادا کرنے والے تھے اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور ان کی کوششوں اور جدوجہد کو تاریخ کے اوراق میں یاد رکھا جائے گا